जैसे अननोन नम्मर नेटवर्क रहता है तो नंबर सेव किया जाता है सेव किए करने के बाद उसको सेव मिल जाते हैं व्हाट्सऐप पे व्हाट्सऐप पे भी सर्च करते हुए तब वीडियो कॉल करते हैं वीडियो कॉल जैसे कि नेटवर्क नहीं मिलता तो विडियो कॉल अच्छा से नहीं हो पाता है इसीलिए मैं बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ता है और नेटवर्क होने के कारण अगर अच्छा से नेटवर्क हो तो अच्छा से बात भी किया जाता है इसीलिए जितना नेटवर्क आता है उतना अच्छा से हम लोग बातें कर पाते हैं जैसे क्योंकि बहुत की कमेटी होता है जैसे किसी कमेटी में जुड़ना पड़ता है तो उसको नम्मर को सेव किया जाता है सेव करने के बाद भी उन नम्मर को सर्च किया जाता है व्हाट्सऐप पे बिडियो कॉल होने के कारण ही अच्छा से हम लोग अच्छा से कमेटी बना पाते हैं कमेटी बनाने के बाद भी अच्छा से लोग बहुत सी काम किया जाता है और इसीलिए हम लोग नेटवर्क बिना अच्छा से काम कोई भी अच्छा से काम नहीं हो पाता है इसीलिए नेटवर्क ना रहे तो अच्छा से कोई भी काम नहीं किया जाता है और नेटवर्क होने हो तो बहुत सी अच्छा से काम किया जा सकता है जैसे कि नेटवर्क ना हो तो वीडियो कॉल अच्छा से बात भी नहीं होता है और बात करने में बहुत सी कठिनाई भी होती है क्योंकि नेटवर्क ना होने के कारण हमें अच्छा से कॉल बीडियो कॉल नहीं कर पाते हैं जैसे कि किसी चीज़ को भेजना होता है व्हाट्सऐप के द्वारा तो व्हाट्सऐप के द्वारा नहीं भेज पाते हैं क्योंकि नेटवर्क रहता नहीं है तो नेटवर्क बहुत सी चलता है क्योंकि नेटवर्क काम ही नहीं करता है इसीलिए नेटवर्क का होना ही बहुत आवश्यकता की बात होती है नेटवर्क ना होने पर हमें बहुत सी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसीलिए नेटवर्क का होना ही बहुत आवश्यकता की बात होती है नेटवर्क ना होने के कारण किसी को फ़ोन या कॉल नहीं कर सकते हैं इसलिए नेटवर्क होना ही बहुत आवश्यकता की बात होती है और हम ने बिना नेटवर्क के ही कुछ काम नहीं मोबाइल नहीं चला सकते हैं मोबाइल नेटवर्क मोबाइल में नेटवर्क ना रहे तो मोबाइल हम चला नहीं सकते हैं क्योंकि मोबाइल में नेटवर्क होगा तभी चल सकता है